एह् साढ़ियां गेम दे एह्दे च लाई लाओ तुस साढ़ी गेम आई जंदियां जि'यां साढ़ी रैस्लिंग आई गेई साढ़ी जो इंडिया दी गेम ऐ इंडिया दी गेम गी साढ़ा केह् करना चाहिदा कि इंडिया दी गेम गी जैदा कोला जैदा परमोट करना चाहिदा जि'यां साढ़ी रैस्लिंग ऐ रैस्लिंग दे जैदा कोला जैदा सैंटर बनाने चाहिदे और जैदा कोला जैदा जैसे स्कूल बिच्च इ'यां स्कूल बिच्च बी कोई टीचर लगाने चाहिदे कोर्स जि'यां असें दिक्खे कि बड़े जैदा मतलब कि बड़े जैदा स्कूल ऐं उद्धर कुछ गेमां ऐसियां होंदियां उ'नें ई परमोट निं करदे कि एह्दी इंजरी होंदी पैह्ली गल्ल ते जिसलै छोटा बच्चा होंदा छोटे बच्चे गी सिद्धी सी गल्ल ऐ छोटे बच्चे गी क्या गै इंजरी होई सकदी बस इंजरी हर इक बच्चे गी होंदी इ'यां होने जुत्थै इंजरी होनी होऐ ते इंजरी आह्ली गेम गी हर इस इक गेम च इंजरी होंदी होंदी ऐ नार्मल ऐ के इंजरी कुसै बेल्लै बी होई सकदी बट इक टैकनीक कन्नै सखाना कि बच्चे गी पूरे स्हेई तरीके कन्नै उस्सी समझाना के कोई उ'आं इंजरी कि'यां होंदी कि'यां मतलब कि लग्गनी इ'यां लग्गने कोला बचना हून जि'यां में पैह्ले कोव्श्चन च बोल्लेआ बाक्सिंग ऐ बाक्सिंग बिच्च सैल्फ डिफैंस गेम ऐ बट ओह्दे च पूरा दसदे बी ऐ कि डिफैंस कि'यां करना और अटैक कि'यां करना इ'यां गै रैस्लिंग जि'यां साढ़ी कुश्ती ऐ कुश्ती साढ़ी इंडिया दी लोकल गेम ऐ ते एह्दे जैदा कोला जैदा सैंटर बनने चाहिदे और बच्चें गी जाब मिलनी चाहिदी जि'यां जाब मिलगी बच्चें होर जैदा बच्चे ऐ ते इस गेम आह्ली बक्खी अपना ध्यान देना कि सानू एह्दे कन्नै जाब मिला दी ऐ कि जि'नें बच्चें जैदातर बच्चे कि गेमां ब'ल्ल तां निं जंदे कि कोई कुछ पेरैंट्स आखदे कि एह्दे बिच्च जाब निं हैन कोई नौकरियां निं मिलदियां बच्चे स्पोर्ट्स आह्ले नौकरी निं करदे निं करदे बड़ा जैदा फिर इस्सी इस्सी कारण कि मतलब कि इ'यै चीजा दे कारण साढे जि'यां तुस लाई लाओ ओलंपिंक च मैडल घट्ट आंदे क्यों आंदे साढ़े पेरैंट्स इ'यै चांह्दे कि बच्चे पढ़ै चलो पढ़ाई ते रेही अपनी ज'गा बट गेम इक गेम ऐ गेम बिच्च बी बच्चे गी अग्गें लेआना ते सानू पैह्लें जेह्ड़े साढे पेरैंट्स ऐं जां जां कल्लै गी असें पेरैंट्स बनना सानू अपने बच्चें ई गेम्स आह्ली बक्खी कड्ढना पौना अगर नेईं कढगे ते फिर ओह् ही चीज होई निं दोबारा फिर अगली बारी बी असें इ'यै बोलना साढ़े मैडल निं आए साढ़ी एड्डी बड्डी कंट्री ऐ इन्ने मैडल होने चाहिदे ओह् होने चाहिदे जिसलै तक अस अपने बच्चें गी बाह्र निं कढगे अगर गेमां बिच्च पागे निं ते मैडल कि'यां आने एह् सोचने आह्ली गल्ल ऐ ना